महाराज कताबां जेह्ड़ियां असें बड़ियां पढ़ियां केह् सनाचै तुसेंगी हून जेह्कियां हून ते चलो बड्डियां बड्डियां कताबां पढ़ै दे अस आखेआ केह् एह्दे च कुसै सुनी सनाई दियां गल्लां एह् ते दुनिया सोचने उप्पर मजबूर करी ओड़दियां बंदे गी लेकिन हां इक टाइम था जेह्ड़ी साढ़ी मतलब शुरुआती पढ़ाई रेह् दी ओह्दे च अस कताबां होर बच्चे गी दित्तियां बी इ'यै जंदियां कि तां के बच्चा जेह्ड़ा इमोशनली जां मतलब अपना खुश रवै इंटलैक्चुयल डैवलमेंट होऐ बाकी एह्दे आस्तै ओह्दे आस्तै एह् कताबां उसी दित्तियां जंदियां ताकि बच्चा मन लग्गै रवै जां एह् नेहियां गल्लां क्हानियां होंदियां कताबै बिच्च ता अस जदूं चौथी पंजमीं पढ़दे होंदे हे मिकी इक चेता औंदा इक क्हानी होंदी ही साढ़ी कताबै बिच्च एक लकड़हारा था हून उत्त क्हानियें बिच्च असें मतलब असें किश गल्लें गी मतलब गल्लें गी समझी जंदे अस लेकिन किश गल्लें गी जि'यां मतलब जियां लकड़ दा मतलब बी असेंगी पता नेईं हा था भई हून असें असी इयां अजीब जेहा गै लगदा जे एह् केह् गल्ल होग भई असें मतलब केईं बारी मास्टरें सामनै उठी जाना मास्टर जी एह्दा केह् मतलब होंदा बार बार इ'यां मास्टर गी पुच्छना महाराज एह्दा केह् मतलब होंदा ऐ कि अस किश होर गै समझदे ओह्दा मतलब बाकी होर जि'यां मतलब बड़ियां सारियां क्हानियां जि'यां इक क्हानी होंदी के राजा और रानी क्हानी थी जि'यां राजा बीन बजाता जाए रानी गाना गाती जाए जां नौकर लेकर हलवा आए तोता हलवा खाता जाए नेहियां नेहियां क्हानियां महाराज ते बच्चे गी होर केह् चाहिदा बच्चा नेहियां नेहियां सुनियै ते हसदा खेढदा ते नंद लैंदा पूरी मतलब ओह्दे आस्तै गै कि बच्चा दिल लग्गै रवै पूरै स्कूल ते नेहियां नेहियां कताबां ब अं बड़ी हस्सी मजाक होंदा नेही नेही कताबें च होर बड़ियां सारियां कताबां जियां बड़ियां जियां पोयमां पढ़दे होंदे हे स्कूल अस कताबें बिच्च जि'यां भई मामा गे दिल्ली वहां से लाई बिल्ली बिल्ली के दो बच्चे हम सब सच्चे ते असेंगी लगदा के भई एह् केह् चीज होंदी ओह् क्हानियां असें आहो हस्सना छड़ा असेंगी समझ नेईं औनी क्हानी असें आखना बिल्ली आई मामा आया एह् केह् गल्ल होंदी होग होर जियां इक होंदा भई मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है नेहियां नेहियां क्हानियां हून असें ते मछली बी रानी बनी गेदी ते राजा कु'न होंदा होग असें अपने इ'यै नेही नेही क्हानियां सोची दियां महाराज हून असेंगी एह् थोड़ी पता कि मछली गै जलै दी रानी होंदी ते अस सोचदे राजा बी होंदा होना कोई ते होर बड़ियां सारियां क्हानियां नेहियां नेहियां क्हानियां जेह्कियां असें स्कूल टैम पढ़ी दियां ते बाकी हून कुत्थै महाराज हस्सने खेढने आह्लियां कताबां हून कुतै इ'यां चुटकले दिक्खियै गै टैम पास करदे अस ते हस्सी खेढियै इक दुए गी मजाक मजूक करना तां ते नेईं मतलब बड़े इ'यां गम न जिंदगी च